میں ایک پہاڑی پر چڑھا جیسے ہی پہاڑی کی اونچائی پر پہنچا پہنچنے کے بعد اُس کی اونچائی سے اطراف و اکناف جب نظر دوڑائی تو مجھے اُس بستی کے مکان ایک چھوٹی سی گاڑی کی ڈبی کی طرح نظر آئے چونکہ اُس کی اونچائی اتنی زیادہ تھی جس کی وجہ سے مجھے ایک عجیب قسم کا خوف طاری ہونے لگا اور اِس کی اِس کے بر عکس اُس کی اونچائی سے کافی دِلکش و دِل فریب مناظر خُدا کا شاہکار منظر پیش کر رہے تھے